ہیلو علی ٹیچر بول رہے ہیں ایکچولی اپنے اسکول کے کچھ بچوں کے یونیفارم سلوانے تھے تو کیا آپ کے یہاں تقریباً ہے یہ اسی اسٹوڈنٹ ہیں اور اس میں مختلف ایج کے ہیں کچھ پانچ سال کے بھی ہیں کچھ دس سال کے بھی ہیں ڈھائی سو روپیہ پر یونیفارم جی جی تو یہ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کا سلواؤں تو کیا آپ ہمارے یہاں آئیں گے بچوں کا ناپ لینے کے لئے یا کیسے کیونکہ ہاں تو کس وقت آپ آ اچھا جی جی جی تو یہ یہ کب یہ ہمیں کب تک مل جائے گا جی جی جی ارے بہت زیادہ ہو جائے گا کچھ تھوڑا سا اور گنجائش نکالئے تھوڑا جلدی ہو جائے جی کافی لیٹ لیٹ بھی ہو گیا پندرہ دن سے زیادہ بچے بنا یونیفارم کے ہی آ رہے ہیں ایسا کیجئے آپ مجھے اسٹارٹنگ کے کچھ دے دیں جیسے یونیفارم دے دیں یا بیس یونیفارم دے دیں جتنا تیار ہوتا رہے آپ بھیجتے رہیں جی جی اور کوشش کوشش کیجئے جو چھوٹے بچے ہیں ان کا یونیفارم جلدی تیار کر دیں بڑے بچوں کو بعد میں دیجئے گا ٹھیک ہے فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس والے بچوں کو یونیفارم جلدی کیجئے ٹھیک ہے تو آپ آئیے کل ملتے ہیں انشاء اللہ جی جی جی جی شکریہ بھیا